हेलो बोलिए हेलो जी

जी

यहाँ होता है आलू होता है कद्दू होता है खेती और बैंगन भी यहाँ होता है सो खेती यहाँ और ऊ मकई भी होता है गेहूँ भी भी होता है और यहाँ सब्ज़ी भी बीन्स का खेती होता है करेला को खेती होता है हर चीज़ के यहाँ खेती होता है यहाँ माने कि साग सब्ज़ी को जी जी गाजर भी होता है चकुंदर भी यहाँ होता है उसको खेती यहाँ होता है ऊख का जी यहाँ तो ऊख का खेती होता है थोड़ा बहुत होता है काफ़ी नहीं होता है ईय में तीन गो चार गो पानी पटाना पड़ता है गेहूँ में दू गो पानी होता पटाता है नहीं खाद छिंटाता है मगर खाद भी कैसा ओईया छिंटाता है जी मिल जाता है

नहीं यहाँ लेबरो भी काम करता है मसीनो काम करता है लेबरो दो सौ के डेढ़ सौ के जी नौ बजे आते हैं चार बजे जाते हैं

ढाट पर ढाट पर फलता है ज़मीन पर नहीं फलता है थोड़ा बहुत फलता होगा ढाट पर ज़्यादा फलता है परवल भी ढाट ही पे फलते हैं ज़मीन पर थोड़ा बहुत होते हैं ढाट पर ज़्यादा फलते हैं कद्दू भी थोड़ा बहुत नीचे फलते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर भी फलते हैं ऊपर फलते हैं तो अच्छा होते हैं नीचे फलते हैं तो थोड़ा खराब होते हैं हाँ तो चुकंदर भी होता है तो वह अच्छा होता है ऊ अच्छा ऊ खेती होता है उसको गोल गोल होता है अच्छा लगता है देखने में लाल रहता है गुलाबी